मतलव साढ़े इध्दर इक उध्दर जमैटो इक रैस्टोरैंट खुल्लेआ मिशरी आह्लैं दै ओह् न्यूयाक एरिया उत्थूं दा पीज़ां इन्ना ओह्दा टेस्ट ऐ शैल ऐ खानें च बड़ा मज़ा आंदा ऐ ओह्दे च शिमला मर्च पांदे खुम्बां पांदे गंढा पांदे ते पनीर पांदे ओह् मतलव शैल करियै बनाना जानदे नै उनेंगी आंदा बी शैल मतलव शैल बनांदे नै हून गै थोह्ड़े चिर पैह्लैं गै खुल्लेआ ऐ ते मतलव इन्ना शैल ओह्दी इन्नी बदी बधियै ब्रांचां जगाह् जगाह् ओहकड़ा खुल्ले दा ऐ ते मतलव अस मेरी इक दोस्त ऐ दोस्त गै लाई लैओ मासी दी कुड़ी ओ ओह् मिगी इक दिन उत्थें लेइयै गेई मतलव शैल खाना उत्थूं दा पीज़ा बी शैल ऐ मोमोस नै जेह्ड़े ओह्दै च जेह्ड़ी सटफिंग थूम गंढा सारा किश गोभी ओनैं जीरा कद्दू बैसे करियै उसी नी कट्टी कुट्टियै निक्का करियै पाए दा होंदा ऐ ओह्दे बिच्च फिर ओह् असैं खाद्दा फिर ओह् मतलव मतलव ओह् मिशरी अह्लें कोला दा थोह्ड़ी गै सामनैं गै ऐ ते उत्थें मिट्ठा बी मतलव शैल लब्भदा ऐ इक उत्थैं आइसक्रीम शेक होंदा बने दा आईसक्रीम शेक इक आईसक्रीम शेक असें खाह्दा हा शैल ओह्दे च मतलव है बी ओह् शैल सस्ता हा डेड़ सौ रपे दा हा ओह् ते ओह्दे च आईस्क्रीम पाई दी ही पानी पाईयै पैह्लैं उसी शैल करियै बनाए दा हा बनैना शेक हा मतलव शैल खाना पैह्लैं आइसक्रीम खानी फिर शेक पीनां नेंई ते आईसक्रीम पिघली जानी दोनों मिक्स होइये ते इयां मतलव मन नी करदा इयां ना थोह्ड़ी कज कज होई जंदी तांईयैं करियै